आं बागान बानायनाय एबा बागान खालामनाय खामानियाव फार्स्ट गुबुननि न'आव बागान नुनानै गोसोआ जाखांजेनदोंमोन जेब्ला स्कुलाव थाङोमोन होनबानिया गुबुननि न'आव नुलाङोमोन बागानफोर बेयाव गेजेराव बिबार समायना बिबार माबा माबि बिदिनो माबादि मोजां नुयो आमफाय बिनिफ्राय फैनाय मोजां मोजां स्मेलस मोजां माने मोदोमफैब्ला मोजां मोनोमोन आमफाय बिनि उनाव आङो बिदिनो सानना लायोमोनखि जोंहानि न'आवबो आङो देनां गिदिर जाब्ला बागान बानायगोन होननानै आमफाय आंना बिब'आबो बिदि मोजां मोनखायो बिबार माबा माबि बागान बिबारनि बागान माबा माबि बिदिफोरखौ मोजां मोनो स' बिब'आबो मोजां मोनोनालाय स' आंबो गोसो दंखायो बिदिनो बागान बानायनोसै होननानै बे बेलेगनिफ्राय जेरावनो मोजां मोजां बिबार नुयो बिफोरखौ लाना फैयोमोन लाना फैनानै न'आव गायफैयोमोन हाथाइ बाजारनिफ्रायबो माखौबा माखौबा बायनानै लाना फैनानै बिदिनो गायदों आरो बिब'जों आंजों आमफाय बिनि उनाव दा न'आव बिबार जेन'बा बायदि बायदि बिबार गलाब बिबार जबा बिबार आमफ्रायो मेरला रोखोमनि बिबार अफराजिथा आमफाय बायदि बायदि बिदिनो मेरला रोखोमनि बिबारफोर बांसिन बागानाव बिबारफोरखौनो गायो जोंना आमफ्रायो बिदिनो आमफाय बिफायाबो जोंना बेलेग मैगं थाइगंनि बागान बिमायाबो मैगं थाइगंनि बागान बेफोरखौ खालामो जेन'बा लाइ लाइ लाफा मैगं मेसें बोथोराव लाइ लाफाखौ खालामो ओमफ्रायो बिदिनो मेरला माबा माबि मैगं थाइगंनि बागान खालामो बेखायनो जोंबो बिमा बिफाया मैगं थाइगंनि खालामो नालाय जोंबो बिबारनि बागान खालामनो होननानै बिबारफोर गायफैयोमोन जेरावनो मोजां मोजां बिबार नुयो बेखौनो लानानै फैयो लाना फैनानै गायो आमफ्रायो